میری زندگی کا سب سے رومانوی سفر کشمیر کی وادیوں میں تھا جو میں نے اپنی شریک حیات کے ساتھ کیا تھا یہ سفر ہماری شادی کے بعد پہلا بڑا سفر تھا اور یہ ہمارے لیے اس لیے خاص تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت یادیں بنانے کا موقع ملے سفر کا پہلا دن سری نگر ہم نے سری نگر میں ڈل جھیل کے کنارے ایک خوبصورت ہاؤس بوٹ میں قیام کیا صبح کے وقت ہم شیکارا میں سوار ہوئے اور جھیل کے پرسکون لہروں پر چلتے ہوئے قدرتی حسن کا لطف اٹھایا جھیل کے صاف پانی میں پہاڑوں کا عکس دیکھنا دلکش تھا اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا خوبصورت موقع ملا سفر کا دوسرا دن اگلے دن ہم نے گل مرگ کا سفر کیا جو اپنی برف سے ڈھکی پہاڑیوں کے لیے مشہور ہے ہم نے وہاں کیبل کار کی سیر کی اور برف میں کھیلنے کا مزہ لیا برف سے ڈھکی وادیوں میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلنا اور قدرتی مناظر کا لطف اٹھانا واقعی ایک یادگار تجربہ تھا سفر کا تیسرا دن پہلگام میں ہم نے گھوڑے کی سواری کی اور دریائے لیدر کے کنارے وقت گزارا اس جگہ کی خوبصورتی اور پرسکون ماحول نے ہمیں اپنے پیار کے لمحات کو اور بھی خاص بنا دیا سفر کا قدرتی حسن کشمیر کی قدرتی خوبصورتی نے ہمارے سفر کو جادوئی بنا دیا ہر منظرایسا تھا جیسے کسی خواب کی تعبیر ہو پرسکون لمحات شہروں کی ہنگامہ خیزی سے دور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پرسکون وقت گزارنے کا موقع ملا پہلی بار ہم نے شیکارا کی سواری کی برف میں کھیلنے اور گھوڑے کی سواری کا تجربہ کیا جو ہمارے رشتے کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوا یہ سفر ہمارے لیے بہت خاص تھا کیوںکہ یہ نہ صرف ایک خوبصورت جگہ کا سفر تھا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے گئے لمحے بھی ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئے اس سفر نے ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا اور ہماری محبت کو ایک نیا رنگ دیا کشمیر کی وادیاں وہاں کا پرسکون ماحول اور قدرتی حسن نے ہمارے رشتے کو مضبوط بنایا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے یادگار لمحات دیے